भारतांत खूब नेते जावन गेले ज्याने आमकां स्वातंत्र दिवपाक आपलो जीव कोणाक लायलो खूब ता त्रास ताणे भोगलें भारतांत ब्रिटीशांचे राज्य आशिल्लें ब्रिटिशान लोकांचेर भरपूर अत्याचार केलो तांकां मारल्ले बडयलें खूब त्रास जावन खूब त्रास दिलो त्या अत्याचाराक लागून व्डलें व्हडलें नेता तांच्या फाटल्यान उबें रावलें नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणे आजाद हिंद सेना स्थापन केली ताणें सदांच अहिंसा आनी शांततेन वचपाक लायलें इंग्रजाक ताणे सडो कि पळो करुन सोडलें पंडित जवाहरलाल नेहरु हे भारताचें पयलें प्रंतप्रधान आशिल्ले तांकां भुरगीं सदांच चाचा नेहरु अशें म्हणटालें ताणे जेलींत डिस्कवरी ऑफ इंडिया हें बूक बरयलें तशें देशां खातीर ताणी म्हत्वाचो रोलूय केल्लो महात्मा गांधी महात्मा गांधी म्हणजे म्हजोच बापूजी महात्मा गांधी ह्याचो जल्म दोन ऑक्टोबर एकोणशें एकोणव्वद रोजी ह्या दिसांक पोरबंदर हांगा जालो ते बेरिस्टर म्हणून भारतांत येतगीर त्यानी स्वातंत्र्या खातीर आपलें आपलो आपलें जिवन त्याने व्हांवोन घेतलें ताणे करो या मरो असो संदेश भारतीयांक दिलो ते सदांच अहिंस अहिंसे खातीर रावले आनी शांततेन ब्रिटिशां कडेन लड लडपाक लागले अखिल भारतीय काँग्रेस ही संघटना ताणें उबी केली गांधीजीन शेतकरीच्या हक्का खातीर आंदोलनय केले नेताजी सुभाषचंद्र बोस हाणीं ताकां राष्ट्रपिता ही पदवी दिवन गौरव केलो लोकमान्य टिळक हागेले नांव केशव गंगाधर टिळक आशिल्ले तागेलो जल्म रत्नागिरी तालुक्यांत बामणागेर जालो ताका लोकमान्य ही पदवी दिली ताणें स्वातंत्र्या खातीर खूब कश्ट केलें चळवळी केल्यो तुरुंगात गेले ताणे गणेश चतुर्थी साजरो करपाक लावन लोकांक एकठांय हाडून एकिक एकीक करपाचो प्रयत्न केलो तशेंच अश अश्या तरेन खूबशें

खूबशें नेते जावन गेले तातूंल्यान आसा त्यो राजमाता जिजाबाई छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणां प्रताप मागीर लालबाय आत्मारामकर सर सरदार पटेल टिपू सुलतान रविद्रनाथ टागोर सूभाषचंद्र बोस जयप्रकाश नारायण राजा राम मनोहर लोहिया लाला लाजपत राय अब्दुल कलाम कुंवर सिंग सरोजिनी नायडू विनोबा भावे राणी लक्ष्मीबाई अशींखूब जाणांनी आपलो जीव पणाक लावन भारताक स्वातंत्र मेळवून दिलें अजूनय स्वातंत्र्य दिसांक आमी सगळें तांचे याद कावन फुलां भेटवून भेटयतात जय हिंद जय भारत